एक दीस हांव अशेंच मोबायल स्क्रोल करता करता मिशोचेर गेलें आनी थंय हांवें एक पयले लॅपटॉप पळयलो तो लॅपटॉप म्हाका आवडलोसो म्हण हांवें तो एड टू कार्ट केलो आनी दवरलो आनी म्हाका तो दिसतालो म्हाका जायच सो आनी हांवें चिंतलें सुद्दां की हांव तो घेतलें म्हणून पूण खूब दिसांनी अशें आनी दोन दिसांनी खूब दिसांनी न्हू खूब दोन दिसांनी पयलें आनी एक लॅपटॉप हांवें पयलो तो हेच्या पेक्षा बरो आसलो आनी म्हाका तो तो हेच्या पेक्षा चड आवडलो आनी हांव म्हाका दिसलें हो म्हाका नाका म्हणटा म्हणटकीर हांव तो रिमूव करपाचे आनी हांव परतें मिशेचेर मिशेचेर गेले थंय हांवें थंय हांवें तो रिमूव करपाचें चिंतलें आनी कार्टान गेले आनी हांवें तो रिमूव केलो आनी तो दुसरो आसलो पळय लॅपटॉप तो एड केलो एड टू कार्ट केलो